جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ اتر پردیش میں لوگ اپنے تہذیبی ورثے کا جشن کیسے مناتے ہیں میرے یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے باپ داداؤں کے زمانے سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں جب میرے یہاں جیسے کہ جب کبھی شادی ہوتی ہے تو پہلے دن ہلدی لگائی جاتی ہے اور یہ ہلدی دلہے کے یہاں سے آتی ہے اور اس کے دوسرے دن ہمارے یہاں مہندی لگائی جاتی ہے اور پھر اس کے جس دن شادی ہوتی ہے تو شادی والے دن کچھ مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں جو ڈانس کرتے ہیں اور کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ڈھولک اور طبلے وغیرہ بجاتی ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مرد حضرات ڈھولک اور طبلے وغیرہ بج بجاتے ہیں اور کچھ خواتین ڈانس کرتی ہیں اور میرے یہاں پر میرے گھر والے اتنی زیادہ سخی ہیں کہ وہ بھر پیٹ لوگوں کو کھانا دیتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں